हैल्लो नमस्ते कुलदीप सर ठीक ऐ सर में सुनेआ तुस लोआइयें दा कम्म करदे थोआड़ी रुट्टी बड़ी मशहूर ऐ ते असें ओह् बनाने हे केह् आक्खदे दम्म आल्लू बनाने हे ते कन्नै चौल कढ़ी ते कन्नै राजमां बनाने हे ते असें गी सनाओ हां एह्दे च किन्ना किन्ना केह् केह् लगदा ऐ ते क्योकि असें अपना रैस्ट्रोरैंट खोलना ऐ ते ते हून एह्दे च किन्ना किन्ना केह् केह् लगदा बस एह् सनाई ओड़ो तुस बड़ी बड़ी मैह्रबानी होग असें दम्म आल्लू बनाने हां जी दम्म आल्लू बनाने न नीं नीं अस जम्मू दे रौह्ने आह्ले न डोगरे गै न देही फ्ही जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ते राजमां कि'यां शैल बनगन

ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया कुलदीप सर तुसें बड़ा शैल सनाया शुक्रिया शुक्रिया